तकनीकी उपयोग करैमे मतलब नजदीक आबि गेलै आदमी ने पहिले पहिले तऽ अगर किछु होलै तऽ बताबै वास्ते कार्ड भेजैलए आओर की की मतलब तार भेजैलए चिट्ठी भेजैलए आब तुरन्ते हो जाइ हइ आब खाली जानै किछु हइ घरमे शादी होलै फङ्क्शन होलै कोनो तऽ तुरन्ते एकटा कॉल करै हइ हाँ हमरा घरमे शादी छै दोसर ने रिश्तेदार पहुँच ही जाइ हइ पहिलऽ तऽ मतलब बहुत दूर मतलब चिट्ठी इहाँसँ पहुँचा अएलै फेरो चारि दिन आओर बाद अबै लऽ आओर एखन तऽ मतलब तुरन्त आबि जाइ हइ तुरन्त मतलब तऽ एकदा खाली कॉल करि दै ने तऽ मैसेज करि दै मतलब ढेरी एहनो ऐप छै जकरासँ बासेठ करऽ आबऽ तऽ ककरो याद करनाइ रहै बस तुरन्ते उन्नेसँ वीडिओ कॉलिङ्ग करै एन्नेसँ वीडिओ कॉलिङ्ग करै मतलब दोसरोके अपना घर देखिओ लै हइ इहाँ रहै हइ तऽ अपनो कम्पनी देखि लै हइ मतलब ढेरी सोशल मीडियासँ ने ढेरी मतलब बदलाव आबि गेलै मतलब आदमी जे छलै पहिले अगर जँ कोनो काममे बिजी रहलै तऽ ओकरा इहाँ मतलब अपनो घर बारेमे खिआल नहि रहलै तऽ आबैमे देरी दू दू मतलब दू साल हो जाइले तीन साल आओर बाद घर अएलै आबऽ तऽ मतलब तुरन्ते एक महीनारऽ बाद किछु घरमे होइ हइ तऽ पता चलि जाइ हइ इहाँ किछु होइ हइ तऽ उहाँ पता चलि जाइ हइ अगर जौ कम्पनीमे किछु होइ हइ घरो अर बात पता चलि जाइ हइ मतलब घरोमे मतलब सब बात पता चलि जाइ हइ ओकरा बाद फेरो आदमी ने वहाँ सोशल मीडिया मतलब बहुते यूज करऽ लगलै हमरो घरऽमे सब यूज करै हइ आओर मतलब कोइ भी जाइ हइ तीन साल आओर बादो आबै हइ तऽ ओकरो मतलब बातचीत होते रहै हइ लागै नहि कि नया नया नया नया आदमी छै एतऽ मतलब बातचीत होतै है